हमारे एक बगीचा है जिसमें कम से कम एक बीघा का बगीचा है हाँ हम लोग बगीचे में कई प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं जैसे आंवला का आम का और औरा का अमरूद का नीम का और अंगूर हम लोगों के यहाँ है और उसके बाद हम लोग सेब मौसम्मी का है सेब का नहीं है मौसम्मी के लगाए हुए हैं अनार का लगाए हुए हैं इनके सुरक्षित के हम लोग अच्छे से पहले विधिवत खेतों में मेरिएचस बनाते हैं जिससे बाहरी गंदगी पानी हमारे खेत में न आए और नहाने धोने वाला पानी कचड़ा पट्टी वाला पानी हमारे खेत में ना आए वो बाहर चले जाएँ और बाहर जाने से हमारे खेत में बाल या फिर कचड़ा पन्नी उन्नी हमारे बगीचे में नहीं आएगा इससे काफ़ी खेत सुरक्षित रहता है और मच्छरों का भी बढ़ाव बहुत कम रहता है और कीटों का भी चान्स कम रहता है गंदगी बगीचे में नहीं रहेगी तो मच्छर कीटाणु की समस्या कम रहेगी उसके बाद खेत में कीटाणु कीटाणु मच्छर है कुछ कि हमारे बगीचे में लगते हैं कीटनाशक तो उसके लिए हम लोग मार्केट से दवा लाते हैं उसी का मशीन है उसको घोर के छिड़कते हैं और सिस्टम आया हुआ है कीड़ों को मारने से कीड़े मुक्त हो जाते हैं मच्छर भी इस एरिया में नहीं लगते हैं कीटनाशक के लिए बहुत फायदेमंद होता है सीना फाइडाल घोर के पूरे विधिवत पेड़ों पे छिड़काव करते हैं और पूरे बगीचे को ओरे ओरे से छिड़काव करते हैं इससे अच्छा हमारे जो पेड़ पौधे हैं हरे भरे रहते हैं कीटनाशक से सुरक्षित रहते हैं गंदे पानी बाहर कटिंग कर देते हैं औ इसी की जो बाउंड्री के बाहर से कटिंग कर देते हैं तो वहाँ कोई गंदगी नहीं होती समय समय पे निराना गोड़ना गोड़ाई करना माटी चढ़ाना क्लीन रहता है इससे कीटाणु कम लगते हैं जो कीटाणु लगते हैं उसके लिए हम लोग यही फाइडल दवा यूज करते हैं